पी एम पो पोषण योजिना जेकी आहे उहा ॾाढी स सराहनीय कमु आहे जेको ग़रीबु तबक़े जा आहिनि ॿार उन्हीअ खे इस्कूलनि में रोटी मिले थी और ॾह लख छत्तीस ॾह लख छत्तीस हज़ार सरकारी इस्कूल वग़ैरह आहिनि प्राप्त इस्कूल जंहिं में यारहां करोड़स वीह यारहां करोड़ खां मथे माण्हुनि खे जेको आहे भोजन मिले थो गरमु पकल गरमु पका हुआ रोटी मिले थी सभिनी खे और जेका ॿार वीचारा ग़रीबु आहिनि उन्हनि खे थोरो आराम रहे थो कि रोटी पाणी मिले थी त उहो इस्कूल में पढ़ाई बि हुनखे मुफ़्त मिले थी और रोटी मिले थी त हुन लाइ ॾाढो इहो सराहनीय क़दमु आहे हुनखे जेको आहे हुनजे मथां ध्यानु सरकारि ॾींदी रहे और ॿारनि जी फ़ेसिलिटी में कोई कमी न रहे और सुठो आहे इहो सराहनीय क़दमु आहे सरकारि जो ई हलाईंदी रहे हमेशह